ہمارے علاقے میں تو بہت اخبارات دستیاب ہے جیسے ہندوستان دینک جاگرن سبھ پربھات اور بھی کئی اخبارات آتے ہیں اس میں کالم کے حساب سے جیسے ہم کو کرکٹ کا کالم بہت اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں پڑھنے میں بھی اور کوئی بھی کام دلچسپ لگتا ہے کوئی جیسے کسی بھی کھلاڑی کے بارے میں آج دھونی نے کتنا رن مارا اور کوہلی نے کتنا کتنا رن مارا اور بمرا نے کتنا وکٹ لیا اور بھی کئی چیز پڑھنے کی کوسس کرتے ہیں کالم کو پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اخبارات اخبارات ہمارے ادھر تو اکثر ہندوستان اور دینک جاگرن ہی آتے ہیں اور بھی کئی اخبارات بھی آتے ہوں گے لیکن ہمارے یہاں زیادہ پرچلت ہندوستان اور دینک جاگرن ہے اگر ہوا کالم کی بات تو کالم ہمارے لیے کالم ہم کو دیکھنے میں اور اس کو پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کالم جیسے کالم میں جیسے اکثر کرکٹ کرکٹ کرکٹ بھی کرکٹ کا کالم ہم کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے دھونی روہت شرما اور وراٹ کوہلی کا بھی کیا کیا کھیل میں ہوا ہے اس کو بھی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کیا ہے اور آپ کا پیچ پسندیدہ کمال کون سا بہت سے کالم ہے پسندیدہ بہت سے کالم ہے جیسے اس میں سب بہت سے کالم جیسے فٹبال کا بھی کالم الگ ہوتا ہے کرکٹ کا بھی کالم الگ ہوتا ہے بہت سے کھیل کا بھی کالم فٹبال کا بھی کالم دیکھنے میں صحیح لگتا ہے اس میں فٹبال پوری دنیا میں مشہور ہے جو سبھی انسان دیکھتے ہیں کرکٹ ہی ایک فٹبال ہی ایک ایسا کھیل ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن کرکٹ پوری دنیا میں مشہور نہیں ہے کرکٹ بہت سے دیش میں نہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے لیکن ہم کو ہم لوگ اکثر کرکٹ کو ہی پسند کرتے ہیں بہت سے آدمی فٹبال کو بھی پسند کرتے ہیں فٹبال کی پوری دنیا آدمی دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں فٹبال میں کیا کیا ہوتا ہے کرکٹ تو اکثر آدمی ہی جنرل سمجھتے ہیں اکثر کرکٹ کے کالم بھی انسان دیکھنا پسند کرتے ہیں